सरपंच न्ही सरपंच न्ही हय आमच्या काजू भाटा ह्या सायडीच्यान रोस्तो बोरो ना सारको ना मागीर सारको करपाक जाय आशिल्लो प्रोब्लेम जाता गाडी वचपाक सद्या घालूंक ना ना ना एक फाटी घातलेले तेंच्यानी कांयच करूं ना हालींच घातलें हय हय हालींच घातलें आजून आं पळोवपा पडटलें आनी उदकाचोय प्रोब्लेम जाता एक चार पांच चार पांच दीस जाले दिसता आं आं आं तशें जाल्यार म्हागे सगळे प्रोब्लेम सांगता तुका आसा उद उदकाचोय प्रोब्लेम आसा

ना पावूना दिसता पावलना आमकां येवना उदक आं आतां तशें आमगे खांब्या खांब्याचेर बी लायटी ना आं सोडली आसा न्ही आं आनी तो रस्त्याचे कित केन्ना मेरेन जातलें

आं तशें जाल्यार बरें